جی ہاں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر جنوبی ایشیائی خطوں میں ایسے بے شمار ثقافتی تقریبات اور تیوہار موجود ہیں جو مخصوص نسلی یا علاقائی برادریوں کی روایات موسوقی رقص پکوان اور دستکاری کو نمایاں کرنے کے لیے ایک بھرپور پلیٹفارم فراہم کرتے ہیں یہ تیوہار نہ صرف ثقافتی فخر کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ بین الثقافتی تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں ذیل میں چند چند مثالیں اور ان کے اثرات بیان کیے گئے ہیں مس مثالیں سندور فیسٹیول پاکستان گلگت بلٹستان و چترال روایتی خصوصیات دنیا کا سب سے اونچائی پر واقع پولو گراؤنڈ یہاں مقامی لوگ روایتی پولو کھیل موسیقی رقص کھٹک یا پشتون رقص اور مقامی کھانوں کا مظاہرہ کرتے ہیں ثقافتی اہمیت چترالی اور گلگلتی ثقافتوں کے با مابین ایک پل کر کام کرتا ہے سیاحوں کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے سرحد میلا پشاور پاکستان روایتی اجزا پشتو موسیقی عطن رقص دستکاری قالین چپل پشاوری کپڑے اور پشتون پکوان جیسے کابلی پلاؤ بین الثقافتی پہلو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور دیگر ثقافتوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے